हूँ कुसेश्वरधाम बाबा कुसेश्वर उहाँ चम्फासँ जल आनि कऽ बाबा कुसेश्वरके इहाँ जाइ छी तकर बाद बस पकैड़ कऽ उहाँ गेलहुॅं गेलाकऽ बाद बाबा इहाँ पहुँचलहुॅं बाबाके डण्ड देलहुॅं डण्ड दऽ कऽ बाबाके उहाँ जल चढ़ेलहुॅं गङ्गा जल दूध घीके लगेलहुॅं हुनका सिङ्गार बेरमे ई सभ कऽ कऽ उहाँ से फिर रातिमे रहलहुॅं फेर भिनसरमे बाबाके नहा सोनाके जल चढ़ेलहुॅं जल चढ़ाकऽ प्रनाम कऽ कऽ तब उहाँ सँ चललहुॅं मन छल जे हम एक बार बास बा अतऽ मोन छल जे एक बार जाइ बाबाधाम देवघर उहाँ चललऽ यात्रा केलहुॅं उहाँ जा जाकऽ जसीडीहमे सिमरियामे स्नान केलहुॅं उतैरि कऽ गाड़ी पर से ओहिठिमा फेर जल लेलहुॅं तब बाबा इहाँ गेलहुॅं देवघर बैद्यनाथ धाम उहाँ हुनका डण्ड देलहुॅं डण्ड दऽ कऽ लम्बा डण्ड तब हुनका जल चढ़ेलहुॅं जल चढ़ाकऽ परिक्रमा कऽ कऽ तकर बाद उहाँ से रातिमे रहलहुॅं फेर भिनसरमे स्नान केलहुॅं फेर बाबाके जल चढ़ेलहुॅं जल चढ़ाकऽ आ तकर बाद उहाँ सँ गेलहुॅं प्रसाद खरीदै लै प्रसाद खरीदलहुॅं प्रसाद कीन कऽ फेर बाबाके प्रणाम कऽ कऽ उहाँसँ रबाना भेलहुॅं घरके ओर आबि कऽ मोन छल जे एकबेर काशी बिश्वनाथ जाउ उहाँ सभतरि तऽ भऽ अयलहुॅं काशी बिश्वनाथ नहि गेलहुॅं तऽ काशी बिश्वनाथ जाइके लेल सङ्गी ओटिएलहुॅं किए तऽ उहाँ तऽ हमर कहियो नहि गेल छी तऽ उहाँ जे जायब से कोइ सङ्गी हैत तब सङ्गी ओटिएलहुॅं सङ्गी एक गोटा कहला जे ठीक छै तू नहि कहियो कतौ गेल छऽ हमरो जाइके यऽ काशी बिश्वनाथ तोरा लाटमे हमहुँ कनि हुनका जल चढ़ाली चलऽ दुनू गोटा गेलहुॅं काशी बिश्वनाथ समस्तीपुर इहाँ से बस ट्रेन पकड़लहुॅं बनारसमे उतरलहुॅं ओहिठामसँ फेर सवारी दोसर केलहुॅं छोटा फेर ओहिठमासँ हुनका इहाँपर काशी बिश्वनाथ बाबा के मन्दिर पर गेलहुॅं हुनका प्रणाम केलहुॅं डण्ड देलहुॅं तब हुनका जल चढ़ेलहुॅं जल चढ़ाकऽ काशी बिश्वनाथ बाबाके अऽ उहाँ सँ फेर रातिमे रहलहुॅं फेर भिनसरमे स्नान केलहुॅं स्नान कऽ कऽ जल चढ़ेलहुॅं जल चढ़ाकऽ उहाँ सँ एलौ बस परनाम केलौ खूब बढ़िआँ मन भैर भऽ गेलै हम आब अइ कऽ सफर भऽ गेल